हॅलो आं हांव समृद्दी नायक उलयताले हांवें टूर बूक केल्लो तुमच्या कडल्यान गोवा टुर ट्युरिजमांतल्यान हांवें तांबडी सुला वचपाक टूर बूक केला बट तितून म्हाका जें जेवण जाय आसले ते म्हाका वेगण जाय आसले आमी ते धा तारखेक धा जुलायाक बूक केल्लो आनी आतां आमकां वीस पंदरा तारखेक आसलो तो टूर वेगन जेवण जाय आसले आमी नुस्तें बीन खायना त्या खातीर वेगन जेवण जाय आसलेले म्हणून तितून कितें तुमी कांय स्पेसिफाय केल्लें नासले म्हणून तुमकां कॉल सांगपाक कॉल केल्लो हय एनिमल आनी आमी मिल्क प्रोडक्ट सुद्दां कांय खायना त्या खातीर तुमकां स्पेसिफाय करपा खातीर कॉल केल्लो हय हय तें सगळें चलता फक्त नुस्तें आनी मिल्क प्रोडक्ट तसले कांय खायना

हय हय हय ना ना ते तूप बीन चलता बट ते आमी हें करता न्ही गरम करून तसले घटान आनी मिल्क प्रोडक्ट आसा ते डायरेक्ट घेता न्ही दूद बीन आसा ते गायच्यान सो तूप बीन खाता आमी हय हय हय आं बरें आं ओके आं थँक्यू